मेरे जेह्के ग्रांऽ च प्रसिद्ध जगह बोह्त सारियां ऐसियां जगह न जित्थै मतलब बाह्रै दा बी लोग औंदे बड़े थाह्रें घूमदे फिरदे केईं ऐसियां जगह जिंदे नांऽ बी सनाना चाहन्नां मैं तुसें इक दा नांऽ ऐ पांडु मंदर ते पंचेरी बगैरा बी तुसें सुने दा होना ऐ होर जगह बी हैन जेह्कियां इत्थै न बड़ियां जित्थै बाह्रा दा लोक आइयै इत्थै न अपने घरैआह्ले कन्नै ओंदे ते रौंह्दे सौंह्दे उत्थै न बड़ियां सेवकारी जगह न होर बी बोह्त सारियां जगह न जियां कोई मस्जिद बगैरा दरगाई शरगाई होई गेइयां उत्थै बी बाह्रा लोक आनियै चादरां चुदरां चाढ़दे मंदर मुंदर बी बड़े मश्हूर न मेरा गांव इक प्यारा नेहा गांव ऐ उत्थै मैं सब किश बो बड़ा प्यारा ऐ अग्गें बी अस ट्राई करगे गी अस बी किश बनाह्गे ढंगै दा अपने गांव लेई जेह्का होर बी प्रसिद्ध होऐ मतलब बाह्रा दा होर बी बंदे औन जियां इत्थै न ओह् ऐ माता वैश्णो देवी होर न उत्थै न सुद्दे बथेरे लोक बी औंदे बाह्रै कंट्री दे बंदे बी औंदें इत्थै न मत्था टेकने आशीर्वाद लैने ई